केह् हाल ऐ थुआढ़ा केह् करा ने तुस बस ठीक कुतै घूमने गी जाना हा यरो कुत्थें जाना कुतै ठंडे थाह्रै चलो नेईं नेईं ओह् पत्नीटॉप बड़ी बारी गेदी अ'ऊं जित्थें तुस आक्खो नेईं तुस सनाई किन्ने दिन आस्तै जाना कुत्थें जाना पत्नीटॉप अं'ऊ बड़ी बारी गेदी हां ठीक ऐ चलो शिमलै जन्ने शिमला शिमले हां होर कु'न ऐ

कोई निं फ्ही चलने कल्ल केह् वार ऐ बीर कल्ल जाना ते अगले बीरवार बापस औना उठी हां हां जिन्ने बजे तुस आक्खो जेल्लै तुसेंगी टैम लग्गै कोई निं ठीक ऐ ठीक ऐ ओ ओके